हेलो घुमै आर लए चलबै कहाँ चलबै बजार आर समस्तीपुर कथी आर घुमबै आर सस्ता रहै हय कि नै महगे कम रेट आरमे भऽ जेतै कम रेट आरमे होतै ने तऽ कीन लेबै उ कहाँ रहै छियै अहाँ अहाँके घर कहाँपर अइ हूँ ठीक हय ठीक छै तब हम आइबै सब्जी आर कीन लेबै जौंं सस्ता हेतै बुझली पता आर लगेलियैहँ कि नहि तरकारी आरके रेट आर पता

खानपुर ठीक हय बजार जेबै ने तब खानपुर पड़तै जाइ टाइममे हूँ बड़गाँवमे केथिया हय आयल सब्जी बिके हय सब्जी कीन लेबै ठीक हय तऽ हूँ हऽ बोलै केथीमे जेबै ओहेमे टाइम खतम भऽ जेतै बजारसँ एबै तब जेबै मार्केट करऽ ओहेमे टाइम सब्जी आर किनबै ओहेमे ने टाइम लगतै एने ओने करबै तहियेमे टाइम छै बरबाद हो जाइ हय खतम भऽ जाइ हय हाँ ओहेने गौरवला बात छै हूँ हाँ इहे बात तऽ हय छै ठीक हय लऽ लेबै जेनामे हेतै से सस्ता उस्ता होतै तऽ लऽ लेबै बोड़िओे कचड़ी आर कीन लेबै समौसा आर कीन लेब तब मेला घुमबै तऽ किनबै ने हाँ वएह ने छै हाँ सभकुछो मिलै हय हूँ मेले भेलै मेले भेलै मार्केट हूँ मार्किटे होलै तऽ मार्किटमे तऽ सारा चीज मिलै हय जे मन करतै से कीन लेबै घुमियोके तऽ बात हय घुमियो फिर तऽ ओनहितोमे तऽ टाइम पास होइ छै घरवला ने हाँ ओना नहि मौका मिलै हय घुमैके कहिनतो कनि घुमि जायब ने टाइम जकर बाद हाँ ओहे वान ने हूँ हूँ ठीक